घरातली बाग सांबाळप म्हळ्ळ्यार तें खूब म्हळ्ळ्यार सी अश खूब डिफिकल्ट अशें काम आसता तें म्हळ्ळ्यार को कोणाचीं वाड्या वेलीं जीं लोकांचीं गोरवां आसतात गोरवां तीं येवं बागेत येवं जावं फुलांचीं झाडां खातात म्हळ्ळ्यार जेन्ना तीं फुलतात जावं ते कोंब येतात तेन्ना तीं खातात आनी मागी तीं झाड ज परत जावपाक खूब वेळ वता म्हळ्यार तें गोरूं येवन तीं मोडून खातात जावं जावं समज माड आसास लागसर बाकीचे कडेन आनी माडाची चुरट समज जर पडटात जाल्यार तें पडून सगळीं झाडां मडटात माय बागेची खूब लुकसाण जातात आनी परत दुसरीं झाडां हाडपाक मागी हाडपाक पडटा बागेक बागे खातीर आनी खूब खर्च असो आसतात बाजा बागेत जी कुंडी दल्ली आसतात मातयेची ती कुंडी अशें करून चुरट माडाचें कितें नाल पडल्या ती फुट्टात मागीर तीं हाडपा खाती खूब खर्च जातात म्हळ्ळ्या पयशा हेजे चड खूब म्हळ्या चड अशें खूब न्ही माय कमी अस